मैंने मेरे घर के आँगन में बागबानी करने के जो तरीके सोचे हैं और मैंने करा भी है जैसे कि मैंने बहुत सारे अलग अलग उसके फूलों के अलग अलग प्रजाति के पौधे मैंने मेरे आँगन में लगाए हैं और जो बालकनी में जो लटकाने वाले जो पौधे आते हैं फूल वाले वो मैंने लगाए हैं एक जो महीनों के और वो मौसम के हिसाब से जो पौधे आते हैं सर्दियों के या गर्मियों के जिनमें सर्दियों में फूल आते हैं या कोई गर्मी में जिसका फूल आता है उस तरह के मैंने पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं दूसरा मैंने हरी सब्ज़ियों के जो सब्ज़ियों वाले पेड़ पौधे होते हैं वो वो मैंने मेरे आँगन में लगाए हैं तो मुझे इस तरीके के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं जैसे कि मैंने फलों के भी मैंने मेरे जो बगीचा है उसमें लगाए हैं जैसे कि अमरुद का पेड़ और पपीते का पेड़ सीताफल का पेड़ और मैंने नींबू का पेड़ तो मैंने मेरे आंगन के बगीचे में हर प्रकार के पौधे रख